मेरी जेह्की प्राऊड्स अचीवमैंट ऐ ओह् अस आक्खी सकनेआं मेरा बाह्रमीं दा रिजल्ट जेह्का ऐ ओह् मेरी प्राऊडस अचीवमैंट हून तगर दी ऐ की कि अ'ऊं बाह्रमीं च सतानमें प्रसैंट लैते ते एह् मेरे आस्तै बहुत गै बड्डी गल्ल ऐ तां करियै इसी गै अ'ऊं अपनी ग्रेटैस्ट अचीवमैंट आक्खी सकना जदूं इन्नी मैह्नत दे बाद तुसें इन्ना रिजल्ट दिक्खने गी मिले ते आवियस जेही गल्ल ऐ कि तुसें बहुत गै प्राउड फील होंदा होर बहुत गर्भ मसूस होंदा ते कन्नै घरैआह्ले बी तुसें गी बहुत प्यार कन्नै समझांदे बठांदे ते इ'यै मेरा ग्रेटैस्ट ऐक्सपीरियंस ऐ इस तूं इलावा अस अगर गल्ल करचै ते मेरे दसमीं दा रिजल्ट कन्नै जेह्की कम्पीटिशन सुनदे रौंह्दे साढ़े कालेज बिच ओह् बी मेरे आस्तै बहुत गै ग्रेट ऐक्सपिरियंस रौंह्दे ते कन्नै मेरी हर इक अचीवमैंट जेह्की ऐ ओह् मेरे आस्तै प्राउडस अचीवमैंट अ'ऊं आक्खी सकनां ऐ जि'यां रिसैंटली अ'ऊं इक सम्पोजियम कम्पीटिशन च पैह्ला स्थान प्राप्त कीता ऐ ओह् बी मेरे आस्तै बहुत प्राऊड अचीवमैंट ऐ